हाँ हाँ हम थाना से बोल रहे हैं बोलिए क्या बात है कैसे बात कर रहे हैं मेडम पेमेंट से मतलब क्या रखेंगे देखते हैं समाज सेवा कर रहे हैं जो समाज में होता है उसको जब हमको फोन आता है तो हम जाते हैं समय पर क्या हुआ कोई बात है क्या हुआ देखिए सो कैसे रहेंगे हमको इंफ़ार्मेसन आएगा तब तो हम जाएँगे हम तो देखते हैं रात में चेकिंग करने के लिए भी हमेशा दौड़ते रहते हैं गाड़ी लेकर के इधर से उधर अब उधर से आए फिर उधर ही नहीं न नहीं न जाएँगे फिर दूसरे गाँव जाएँगे फिर दूसरे डीस्ट्रिक्ट जाएँगे ऐसे होता है न अब उस बीच में क्या हुआ नहीं हुआ ये तो मुझे जानकारी नहीं मिलता आप बताइएगा तब तो आएँगे उसके बाद हम जाएँगे नहीं जाएँगे तब आप न बोलिएगा हमको

आ तो कौन है बोलिए हम आ रहे हैं

देखते हैं क्या कर आ पड़ोस के गाँव कौन वहाँ है बोलिए हम आते हैं सब क्या है लड़ाई झगड़ा हुआ है छेड़खानी में क्या किया है नहीं नहीं हम आते हैं तब उसका डिसीजन लेतें हैं कुछ समझे तब तक आप शांत रहिए उसको कुछ हाँ नहीं आप बहुत बढ़िया किए बहुत अच्छा किए कि इंफ़ार्मेसन करके बहुत बढ़िया किए आप समझे हम लोग आ रहे हैं नहीं बहुत अच्छा किए ऐसा होना भी चाहिए कि समाज में कोई भी अन्याय हो रहा है तो तुरंत करना चाहिए प्रशासन को समझे ऐसा होता है कि समाज के होता है बहुत कि कुछ भी हो रहा है उसके डर से समाज के डर से कह देंगे तो वो हमको क्या करेगा मारेगा पीटेगा ऐसा नहीं होना चाहिए आप बहुत बहादुर

हाँ आ नहीं आप बहुत बढ़िया किए ऐसा ही होना चाहिए समाज में एक दूसरे का साथ अरे कल किसी की बहू बेटी है किसी का कुछ करेगा तो आप उसको रोकिएगा न नहीं देखते हैं बहुत सारा देख जो देखते रहता है